आंनि खारनायनि हबिआ जागायजेननाया जादों आङो समाजारि बिजों जेरै इयुटुब बायदिफ्राव आङो खारनाय बायदि बादाय लायनायखौ नुबाय थायो बे बादायलायनायखौ नुनानैनो आङो मोनसे थुलुंगा फैदोंमोनदि आंबो खारनो हा हागोन मानो होनोबा नाजानाय थायोबा गासैबो हायो बेखौ आं सान्नानै आङो सिगां फुटबलसो गेलेखायोमोन बेनिखायनो फुटबल गेलेनायखौ एसे दोथ'नानै खारनायाव बांसिन गोसो होदों खारनायाव गोसो होनानै दा आङो एसे जाफुंसारनो हादों बे जाफुंसारनो हानाया आंनि थाखाय जोबोर मोजां आं खारनायखौ जागायदोंमोन नै रोजा जिदाइन मायथाइनिफ्राय बे नै नैरोजा जिदाइन मायथाइयाव आङो माखासे जाफुंसार जानो हादों जेरै आङो आसाम पुलिसफोरावबो खारदोंमोन बेयावबो खारनायाव जाजोबदोंमोन नाथाय एगजामफोरावसो थालांनाय जादों लोगोसेनो आङो दाख्लालि बावै जालांनाय खेल महरान बेवहायबो आं देरहानो हादों बेबायदिनो आङो जागाय जेनदोंमोन आरो आं आंनि देहायारि गोहोफोरा जाबाय आङो खारनायाव जोबोद आखा फाखा मानि आं खारनायखौ मोजां मोनो आं आथिंआबो एसे गोलाव गोलाव थाङो नालाय ओंखायनथ' आङो खारनायखौ गोसो होनानै खारनायसै आरो बेखिनियानो